मिगी लोभिया नेईं हा औंदा बनाना में लेभिया इ'यां सिक्खेआ में पुच्छेआ आंढ़ियै गोआंढियै गी जनानियें गी कि कि'यां बनाना कोई आखदी इ'यां बनाना कोई आखदी इ'यां बनाना इं'दी सुनियै में इक दिन बनाई लेआ ते शैल नेईं बनेआ फ्ही में दूई बारी दबारै लोभिया बनाने शुरू कीता फ्ही में अपना दमाग लाया इ'यां नेईं इ'यां बनान्नी कोई आक्खै पत्ती पानी कोई आक्खे नेईं पानी इक बारी में बिना पत्ती बनाया ओह् नीं शैल लग्गेआ फ्ही में दूए बारी में पत्ती पाइयै बनाया ओह् थोह्ड़ा मिगी शैल लग्गेआ बनाना इ'यां करदे करदे इक दूए कोला पुछदे पुछदे नेईं शैल बनेआ जिसलै में अपना दमाग लाइयै तिन चार बारी में आपे बनाया फ्ही जाइयै शैल बनी गेआ ओ बाकी सब्जियां सिम्पल बनाई लैन्ने आं लोभिया बड़ा औक्खा लगदा हा एह् नेहा औंदा बनाना एह् सिक्खी लेआ फ्ही में पैह्लें आंढियै गुआंढियै गी पुच्छेआ उं'दे आह्ला नेईं सुआद लग्गेआ फ्ही अपना दमाक लाइयै बनाया थोह्ड़ा फ्ही सुआद लग्गेआ पैह्ले बिना पत्ती बनाया नेईं शैल लग्गेआ फ्ही पत्ती पाइयै बनाया किश ठीक लग्गी गेआ ओह् चलो हून माड़ा मुट्टा बनाई लैन्नेआं जनेहा कनेहा औंदा कुतै लून तेज होई जंदा कदें नेईं होंदा तेज कदें शैल बनी जंदा कदें नेईं शैल बनदा हल्लै बी ओह् ऐ कुसै बेल्लै बी चीज बनाओ कुतै शैल बनी जंदी कदें नेईं शैल बनदी हून दालां दिक्खो अस दालां बी बनान्ने आं कुसै बेल्लै दाल इन्नी शैल गड़की गड़कियै इन्नी शैल बनी दी होंदी ते घराआह्लें गी पसंद आई जंदी केईं बारी नेईं ज्यादा गड़की दी होऐ ते घराआह्ले आखदे हूं अज्ज नीं गड़काई दी ऐ एह् पानी ते दाने बक्खरे बक्खरे गै लब्भा दे न केईं ते बस इ'यां गै लग्गी पौंदे ओह् करन दालां इ'नें बनाई दियां नेईं हियां खाद्धी दी नेईं हियां हून दिक्खो आस्तै आस्तै सब किश होई जंदा फ्ही जिसलै बनाना शुरु करै बंदा उसी तरीका आई गै जंदा बनाने दा आस्तै आस्तै जिसलै इक बारी बनाग नेईं शैल बनग दूए बारी बनाग नेईं शैल बनग त्रीए बारी बनाग ओह् म्हेशां शैल बनी जाना फ्ही बनाई बनाई बंदा पक्की जंदा